अॻिए ज़माने में वधारे ऑइल पेंटिंग हलंदी हुई जेके कैनवास ते थींदी हुई पर हाणे त जाम नमूना आहिनि पर मूंखे वणंदी आहे फ़्री हैंड पेंटिंग जंहिं में असां चादरुनि ते कपिड़न ते वियाणे जी छउनि ते ऐं अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते पेंटिंग ठाहे सघंदा आहियूं असां अलॻि अलॻि नमूना जीअं त गुल घोड़ो या नदी वहे थी ॿार वञनि था गांव जी सीन इहे सभु उन ते ठाहे सघंदा आहियूं उन खां असां खे हिकुड़े अलॻि प्रकार जो रंग यूज़ कयो वियो आहे जंहिं में उहो रंग यूज़ कंदा आहियूं जेको उन्हनि ते सुठो सूटेबल लॻे ऐं हू सुहिणा जाम सुहिणा लॻनि